मां टीवी में डांस इंडिया डांस ॾिसंदी आहियां जंहिंमें पारम्परिक डांस बि ॾेखारींदा आहिनि और बॉलीवुड और सभिनि तरह जी डांस ॾेखारींदा आहिनि पारम्परिक डांस जो हिकु ॿ चैनल्स ईंदो आहे जंहिं में कथक भरतनाट्यम इहे सभु बि ॾेखारींदा आहिनि और ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी बि थींदी आहे